ہندوستان میں کچھ مشہور خوردہ تھوک مارکیٹیں ہیں جن سے میں واقف ہوں وہ یہ ہیں پہلی چاندنی چوک دلی یہ دلی کی سب سے پرانی اور بڑی تھوک مارکیٹ ہے جہاں کپڑوں جوڈری اور کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں دوسری کولابا مارکیٹ ممبئی ممبئی کی مشہور تھوک مارکیٹ جہاں پھل پھول سبزیاں اور دیگر اشیاء ملتی ہیں تیسری چکرا مارکیٹ کولکتا کولکتا کی بڑی تھوک مارکیٹ جہاں کپڑے جوتے اور دیگر موضوعات فروخت ہوتے ہیں سبزی کی قیمتوں میں تبدیلی حالیہ برسوں میں ہندوستان میں سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کچھ عوامل جو اس کی وجہ بنے ہیں پہلی موسمی تبدلیات موسمی حالات کے باعث پیداوار میں کمی آئی ہے جن سے سبزی کی قیمتیں بڑھی ہیں دوسری نقل و حمل کے مسائل لاک ڈاؤن اور کووڈ نائنٹین کی وجہ سے نقل و حمل کے مسائل پیدا ہوئے جس سے قیمتیں بڑھ گئیں تیسری ذخیرہ اندوزی ذخیرہ اندوزی کے باعث بھی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آن لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ کے بارے میں میرے خیالات اور اس کے فوائد و نقصانات فوائد سہولت کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی خریداری کی جا سکتی ہے انتخاب کی وصیت مختلف ویب سائٹ پر بہت سے برانڈز اور موضوعات دستیاب ہوتے ہیں وقت کی بچت بازار جانے اور خریداری کے وقت کی بچت ہوتی ہے نقصانات موضوعات کی کیفیت کبھی کبھار موضوعات کی کیفیت تو تو چیز کے مطابق نہیں ہوتی دھوکا دھڑی آن لائن شاپنگ میں دھوکا دھڑی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں واپسی اور تبدیلی موضوعات کی واپسی اور تبدیلی میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آن لائن شاپنگ نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا ضروری ہے